आहो जेह्ड़ी टेक्नोलॉज़ी ऐ इन्न अज्ज दे जेह्ड़े लोकें गी ऐ ना लोकें कोला दूर करी दित्ते दा ऐ लोग पैह्लें मिलदे रेह् ठीक ऐ पर अज्ज जेह्ड़ा इन्सान ऐ ओह् अपने कोला दूर होई गेदा टेक्नोलॉज़ी दी बजह कन्नै अगर में थाह्नूं उदाहरण देआं जि'यां दिक्खो पैह्लें पैह्लें केह् होंदा रेहा कि भाई रिश्तेदार दे घर जाना होंदा मिलना होंदा ओह्दे कन्नै इक्क खुशी होंदी ही पर अज्ज जेह्ड़ी ऐ फोन बनियै दा वीडियो कॉल होंदियां कॉलां होंदियां जेह्दी वजह केह् होई जंदा कि बंदा आखद कि यार जरूरत केह् ऐ उद्धर जाने दी घर बैठियै गै दिक्खी लैन्ने आं उ'नेंगी ते मतलब कि एह्दी बजह कन्नै जेह्ड़ी टेक्नोलॉज़ी ऐ एह् जि'यां लोग पैह्लें मिलदे रेह् ना पैह्लें लोक जंदे रेह् घर जंदे रेह् इक्क इक्क दो दो तिन्न तिन्न दिन घर रौंह्दे रेह् ठीक ऐ गल्लां सांझियां करदे रेह् गल्लां करदे रेह् रेह् ठीक पर एह् जेह्ड़ी टेक्नोलॉज़ी ऐ इन्न इंसान गी इंसान कोला दूर करी दित्ता अगर में सोशल मीडिया दी में अगर गल्ल करांऽ ते दिक्खो सोशल मीडिया जेह्ड़ी ऐ इन्न बड़ी हेल्प कीती ऐ बड़े लोकें गी इन्न उप्पर चाढ़ेआ ऐ ठीक ऐ स्टार बनाया ऐ इ'नें कोह्दी बजह कन्नै बने सोशल मीडिया दी बजह कन्नै बड़े लोकें गी ते अज्ज बी लोग बना दे न ठीक ऐ अस इद्धर बैठे दे इंडिया च बैठे दे अस बाह्र दिक्खो कुसै बी लोकें कन्नै गल्ल करी सकने उं'दे बारै च जानी सकने ठीक ऐ कोई बी गल्ल होआ दी ऐ पूरे वर्ल्ड दे बिच्च अस जानी सकने ठीक ऐ कोह्दी मदद कन्नै सोशल मीडिया दी मदद कन्नै सोशल मीडिया दे कन्नै गल्ल करांऽ थुआढ़े कन्नै अगर अस जिन्ने बी इंड़िया च बैठे दे न इंड़िया च बैठे दे अगर मीं कम्म करना कुत्थें अमरीका ते में सोशल मीडिया दी मदद कन्नै करी सकनां सोशल मीडिया इन्ना साढ़े लेई कारगर ऐ होर बी बड़े सारे एह्दे फायदे न जि'यां अज्ज दिक्खा जाए इक्क सुनने च आंदा कि इंस्टाग्राम दी में गल्ल करांऽ लोक सोशल मीडिया दे इं'दे परां जेह्ड़ी दुनियां ऐ ओह् जुड़ी दी ऐ ठीक ऐ कुसै गी कोई बी लोग अलग अलग कल्चर दिक्खा दे लोग अलग अलग इतिहास गी अपना दे न होर गल्ल करांऽ इं'दी बी बड़े सारे कुछ जेह्ड़े नैग्टिव इ'दे जेह्ड़े हून गल्लां दस्सां सोशल मीडिया दी एह् ऐ कि सोशल मीडिया जेह्ड़ा ऐ एह् दिक्खो इन्सान गी ना कमज़ोर बनाई ओड़दा क्यों क्योंकि इन्न बंदे नै फोनै पर गै चढ़ी रौह्ना ठीक ऐ फोन यूज़ करदे रौह्ना फोन दा इस्तेमाल जेह्दी बजह कन्नै केह् होंदा कि बंदा घर गै रौंह्दा फोनै ई डुब्बी रौंह्दा अक्खां कमजोर होंदियां ठीक ऐ होर सोशल मीडिया इक्क ऐसी चीज़ ऐ कि अगर तुस फ्ही इक्क बारी चलागे चलांदे चलांदे चलांदे इक्क घैंटा दौ घैंटा कोल्लै होई जाना थाह्नूं पता निं लग्गना टाईम दी बरबादी ते एह् जेह्ड़ा सोशल मीडिया ऐ कारगर बी ऐ पर एह्दे नकसान बी हैन सानूं सोची समझियै आपूं गै दिक्खना पौना कि एह्दे जेह्ड़े कारगर चीज़ां असे अपनानियां जां एह्दी जेह्ड़ी गलत चीज़ां नुकसान ऐ जेह्ड़ा उस्सी असें करना ते एह् सब साढ़े उप्पर गै होंदा